ہیلو میں عارف بول رہا ہوں گڈ ایوننگ گڈ ایوننگ یس مجھے جو ہے نا کچھ کتابیں تھی پرانی کتابیں خریدنی تھی این سی آر ٹی کی

جی جی اچّھا ہوں ہوں اَچّھا مجھے اصل اولڈ بک پرچیز کرنا تھا اور این سی آر ٹی اور کیمبرج وغیرہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں جو بچے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے وہ کتابیں ہاں سب خریدنی ہے اور کچھ ہمارے پاس جو ہے پرانی کتابیں بھی ہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا اس کو ایکسچینج کرنے کا آپ کے پاس تو ہے سویدھا جی جی جی جی جی جی جی ففٹی پرسینٹ

اَچّھا تو مجھے اس سب کتابیں مل جائیں گی اس میں این سی آر ٹی وغیرہ کی جو چاہیے تھا اگر میں وہ نئی والی لینا چاہوں آپ کو پرانی دیں جی جی جی جی

اچھا جی جی ایسے میرٹھ میں کہاں پر ہے آپ کی دکان کا نام کیا ہے آپ کے

اچھا اچھا جی جی جی جی تو این سی آر ٹی وغیرہ کی بک مل جائے گی آپ کے پاس میں سب سب کتابیں اویلبل ہیں اچھا جی جی جی ٹھیک ہے تو میں آپ مجھے لوکیشن شیئر کر دیجیے میں اب وزٹ کرتا ہوں آپ کے یہاں